आइकाल्हि जे छै पारम्परिक अवसरपर जे नाच गाना होइए ओहिमे नाचैवला नाचैवाली घाघरा टाइपके चमकदार लहँगा चुनरी ई सब पहिरकऽ नाचै गाबैए नर्तकी सब बहुत चमकैवला वस्त्रके अपन कपड़ा बनबै छथि ओहिमे झुमका डरकस पायल ई सब कए कऽ पारम्परिक अवसरपर नाचैत गाबै छै बहुत ढ़ङ्गके वस्त्र ओहिमे होइ छै ओहिमे बेसीतर लहङ्गा चुनरी इएह लए कऽ नाचल गावल जाइ छै आओर गहनाके रुपमे माँगटीका झुमका पायल घुङ्घरु ई सब कए कऽ आइकाल्हि पारम्परिक अवसरपर नाचै काल नर्तकी सब पहिरै छै